बस ओह् अस जाइयै आइयै साढ़ी ट्रैकिंग होई जंदी ऐ होर बड़ा अच्छा नज़ारा ऐ उद्धर साढ़े कटरे बिच होर बी बड़ी जगह् न जित्थै तुस ट्रैकिंग करी सकदे ओ क्लाईम्बिंग करी सकदे ओ बड़े अच्छे अच्छे प्हाड़ न इद्धर बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशन न इद्धर जिद्धर तुस जाई सकदे ओ होर कटरे त्रिकुटा पर्वत दा नज़ारा तुसें गी दुनियां बिच बी नीं मिलना तुस जिद्धर बी चली जाओ इयो नेहा नज़ारा इयो नेही ट्रैकिंग कुतै नीं होनी हां मुश्किल जरूर ऐ बट सारी दुनिया इद्धर आंदी ऐ सारी दुनियां जंदी ऐ माता दे दर्शन करदी ऐ साढ़ी ट्रैकिंग बी होई जंदी ऐ ते माता दे दर्शन बी होई जंदे न ते हर इन्सान इद्धर आंदा ऐ ते दर्शन करदा ऐ ट्रैकिंग करदा ऐ होर पतनीटाॅप बी बड़ा अच्छा एरिया ऐ जित्थै तुस जाइयै ट्रैकिंग करी सकदे ओ उद्धर दा हवा पानी उद्धर दी इन्नी अच्छी ऐ कि इन्ना अच्छा मौसम ऐ जाइयै तुस हवा लेई सकदे हो अच्छा पानी धोड़ी आक्सिजन लेई सकदे ओ अंदर इनहेल करी सकदे ओ जो तुं'दी हैल्थ अच्छी होग तुं'दी सेह्त ठीक रौह्ग राॅक क्लाईम्बिंग ते नेईं बट हां ट्रैकिंग कीती दी ऐ